जोंनि कक्राझार जिल्लानि बारहावायाथ' जोबोर मोजां मानो होनब्ला जोंनि कक्राझार डिस्ट्रिकआव बिफां लाइफांजों बुंफबनाय जायगा बेवहाय सम मथे बार बारो सम मथे अखा हायो सम मथे सानदुं दुङो़ बे सिगांनिफ्रानो दासिम मोजाङैनो मोजां आबहावाया दङ आरो दैज्लां बोथोराव अखा हायो आरो दैबाना जायो दै गोयै जानायथ' जाफेराखै नाथाय दायो एसे बिदुंनि दुंनाया बारा जादों मानो होनब्ला बिफां लाइफांफ्राबो लासै जोबबोनो हमबोदों दानफायग्राफ्रा दानफायो आरो कल कारकानायाबो बारानिफ्राइ बारा जाबाय बेखौनो एसे जोंनि आबहावाखौ सोलाय होनो बेखौ जोङो सुफुंनो थाखाय बिफां लाइफांखौ साफ्रामबो जोथोन लानांगोन गायनांगोन मानो होनब्ला आबहावायानो जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे गोग्गो देहाखौ लाखियो आबहावा मोजां जानायनि थाखाय जोङो गेसाव गोफोन गारनाय बेफोरखौ थि मोनसे जायगायाव गारनांगोन

आबहावाखौ जों मोजां खालामनो थाखाय साफ्रामबो सुबुंखौ सांग्रांथि लाखिनांगोन मानो होनबा मानसिनि मावनायजोंसो जोङो आबहावाखौ मोजां लाखिनो हायो मानो होन बिफां लाइफांखौ दानफायनायनिफ्राय एसे खम खालामनांगोन मानो होनब्ला बिफां लाइफां गैयाब्ला दुंनाया बारा जायो दुंनाया बारा जायोब्ला मानसिया बेमार आजार लोमजा साजा खस्थ' मोनो जोंनि आबहावायाव जोङो दैज्लां बोथोराव अखा हायो आरो गोजां बोथोराव गोजांनाया एखे लेबेलनो दंगासिनो दं